हा हिकु आर्टिस्ट जे लाइ हीअ ॾाढी मुश्किल घड़ी थींदी आहे जंहिंमें असांखे ॾाढे माण्हुनि जो सामिनो करिणो पवंदो आहे जेको असांजो कॉन्फिडेंस बिल्कुलु डाउन करे लाहींदा आहिनि ॾाढा माण्हू चवंदा आहिनि की छा कंदा तव्हां ड्रॉइंग करे हिन खां सुठो पढ़ो लिखो अॻियां वधो ड्रॉइंग में कुझ कोन रखियो अथव इहे फालतू शयूं त ज़िंदगी भर थींदी रहंदियूं हिन खां सुठो पढ़ो अॻियां वधो नौकिरी कयो इहो कयो उहो कयो ॾाढा ताना मां ॿुधा ॾाढा संघर्ष कयां ऐं लेकिन मूंखे ॾाढा माण्हुनि साथ बि ॾिनो की न तोखे जेको थो वणे ई तू कर लेकिन असांजी ज़िंदगी में ॿ टाइप जा पीपल थींदा आहिनि हिकु जेको हमेशह पॉज़िटिव चवंदा आहिनि ऐं जेको हमेशह नैगिटिव चवंदा आहिनि त मां ॾाढी नैगिटिव माण्हुनि जो सामिनो कयो पर मां कॾहिं बि पंहिंजी कला खे न भुलिजो मां हमेशह हीअं ई चाहींदी हुअसि की मां पंहिंजी कला में अञा अॻियां वधा अञा बि बिंदास ऐं ॾाढी सुठी कलाकार ठहा अहिड़ो त समय कॾहिं न आहियो की मां स्टेशनरी ऐं कंहिंजी कमी महसूस कई हुजे पर हा कॾहिं कॾहिं थींदो हुओ पर ठीकु आहे असां हुन मां बि पार पहुची वियासीं ऐं जेको माण्हू चवंदा हुआ हुननि मां बि पार कयो पहुची वियासीं ठीकु आहे ऐं ॾाढो कुझु सहणु मिले थो पर इहे जेका नैगिटिव माण्हू थींदा आहिनि उहे असांखे ज़रूरु कुझु न कुझु सेखारे वेंदा आहिनि त हर शइ में मां सोचंदी आहियां की हर शइ में कुझु भलाई आहे कुझ बि शइ बिना भलाईअ लाइ कोन थी थिए